हमसब समाजमे जे खेती करै छी बहुत ही अच्छा खेती होइ छलैए आओर पहिने एतेक सुन्दर सब समाजमे एक भऽ कऽ खेती होइ छलैए जे हऽर बैल एहिसँ जोतिआ होइ छलैए आओर बड़ी सुन्दरसँ खेती केलहुँ सब आदमी मिलजुलिके एक दोसरके साथ दऽ कऽ आओर खेती मे हल जोतिकऽ बहुत ही परिश्रमके साथ मेहनतिके साथ ईसब खेती करै छलहुँ हँ जे बुझाइ छलैए खेती छै जे सब गामके एकसाथ खेतमे जे छै सओ सओ गो बैल हऽर सब जोता रहल छै सबके खेतमे बिआ बालि ईसब बाउग भऽ रहल छै आओर बहुत ही शोभावन भी लागै छलैए मेहनति रहै छलैए तऽ आओर सुन्दर भी छलैए जे देखऽमे भी बहुत सुन्दर आओर काम करऽमे भी मोन लगै छलैए समाजमे एकता छलैए बहुत ही गजबके सुन्दर जे किनको खेत पछुआएल छै तऽ चलऽ हुनकर खेत जोति दहुन हुनकर खेत पछुएल छै तऽ हुनकर खेत जोति दहुन जे देखिकऽ सब आदमीके एक दोसराके होबै छलैए ककरो बिआ कमि गेलै चल भाइ हुनकासँ लऽ ले तऽ पहिलेके खेती छलैए एक दोसरासँ जुड़ल छलैए एक दोसराके सङ्गठनमे सामाजिक बेबस्थामे बहुत ही ज्यादा छलैए जे सबके सब अलग अलग ढङ्गसँ अलग अलग विचार देलक आओर सबके सब मदति करै छलैए अभी तऽ रेडीमेड जमाना छै जकर भऽ गेलै ट्रैक्टर आओर प्रत्येक व्यक्ति जे अइ से सब अपन अपन ट्रैक्टरसँ जोतबेलनि आओर खेती कएलनि तऽ वएह ट्रैक्टरसँ खेती कएलाके बाद इएह छै कि आब किनकोसँ कोनो माने मतलब तऽ अइ नहि भाइ ट्रैक्टर अएलै चलऽ हौ एगो ट्रैक्टर अएलै सब आदमी खेत जोतालए सब आदमी गेलनि खेत जोतेलनि एगोसँ नहि भेल दोसर ट्रैक्टरवलाके कहलनि तऽ ईसब जे छै से आब रेडीमेडके उत्साहित भऽ गेलै पहिले हऽर बैलसँ टाइमो लगै छलैए इहो बात छलै कि बहुत टाइम लागि जाइ छलैए अभी जे छै से बहुत ही आसानो भऽ गेलैए किसानोके सुविधा भेलैए मेहनति कमि गेलैए जे सबकिछु ट्रैक्टरसँ भऽ जाइ छै आरामसँ भऽ गेल जाहि प्रकारके जोतिआ चाही ओहि प्रकारके सरकार मशीन दऽ देलखिन हँ जाहिसँ खेतिओ करऽमे सुविधा भऽ गेलैए तऽ ईसब सुविधा जे छै से बहुत ही आसान भऽ गेलैए खेतिओ करऽमे ओतेक अथी नहि छै जेना पहिने काटऽके लेल सब आदमी जाइ छलखिन हँ कहऽकि आइ हमर गहूम कटाइए आइ हमर धान कटाइए कनि काटि दिअऽ तऽ जोनसब कहै छलखिन हँ नहि आइ फल्लाँ बाबूमे छी तऽ आइ फल्लाँ बाबूमे छी आइ फुरसति नहि अइ आइ चारि दिनके बाद जाएब तऽ ओहि प्रकारसँ अभी जे छै से किनको खुशामद करऽके जरूरति नहि होबै छै पर अभी तऽ सबचीजके मशीन अइ जे धाने कटाबैके अइ तऽ मशीनवलाके दुरापर जइऔ कहि दिऔ ओ आबिकऽ अपन धान काटि देलकै कोतरिआ करऽवलाके कहलिए ओहो अएलखिन ओहो जे छै कोतरिआ कऽ कऽ गहूम हउ या धान होबक ओहूके काटि उटिके चलि देलक तऽ आब सबचीजके तऽ मशीन भऽ गेलैए तऽ किसानोके बहुत ही सुविधा भऽ गेलैए पहिने दमकल सिस्टम ज्यादातर छलैए जे अभिओ छै बहुत कम कम छै आओर अभी जे छै सरकारके बिजलीके द्वारा कुछ मोटर पम्प सब लागि गेलैए जे किसानके ईसब सुविधा भी बहुत छै आओर बहुत अच्छा तरहसँ खेतिओ कऽ लै छथि पहिने ओही खेतमे उपजै छलैए बीस किलो या चालीस किलो अभी ओहि खेतमे उपजैए मानिकऽ चलू एक एक क्विन्टल उपजै छै तऽ परवरित तऽ बहुत ही अच्छा भेलैए साइन्टिस्टके जमाना छै आओर ओहि हिसाबसँ सरकार जे प्रगति केलखिन हँ हमरसबके उन्नतिके लऽ कऽ ताहि हिसाबसँ उपज भी बढ़िआँ होइ छै आओर मेहनति भी कम छै तऽ इएह छै कृषिमे